हैलो हैलो जी मैम गुड मॉर्निंग मैम अच्छा जी मैम हाँ मैम देते हैं बताओ आपको कौनसी चाहिए मेरे पास हीरो है होंडा है इस्प्लेंडर है रॉयल एनफील्ड है आपको बताइए आपको कौनसी चाहिए और किसलिए चाहिए मैम

आपको मैम ये बताइए आपको बाइक कौनसी चाहिए जिस हिसाब से आपको प्राइज बताएँगे मैम हम अच्छा मैम बताइए आपको कौनसी गाड़ी चाहिए किसका मैम उसका मैम करीबन बीस हजार के समथिंग जाके बैठेगा होंडा का तीस के समथिंग जाके बैठेगा मैम कौनसी मैम कौनसी बाइक अच्छा मैम आप कहाँ से बोल रहे हो प्रॉपर कहाँ से बोल रहे हो मैम आप अच्छा मैम आप खुद के लिए चाहिए या फिर आपको अच्छा मैम आप अपना एड्रेस वगैरह सेंड कर दो आप खुद लेने आओगे या अब आपका आदमी आएगा कोई अच्छा मैम बता देना आप जैसे भी आपको अच्छा लगे ना आप ऐसे ही मेरे को बता देना मैम और अपना नंबर वगैरह शेंड कर देना एड्रैश भी शेंड कर देना हाँ जी मैम ओके मैम हाँ अच्छा मैम आपको मैं कॉल कर लूँगी जैसे ही आपका बंदा आएगा ना तो मैं आपको कॉल कर दूँगी आप मेरे लिए बता देना हाँ जी मैम